थाखा फैसा मोनब्ला ओम रंजानाय मोनो बेनिफाय बहाबाफोर आलासि न'आव थांनो मोनबाय बायोब्ला मोजां मोनो आरो बिनिखायनो थाखा फैसा गैयाब्ला रागा जोंनो ओंखारो फिसायफोरा फैसा थाखा होनो रोङाबाथ' रागा जोंखागोनानो ओंखायनो रागा जोंनाय जायो आरो आलासि जानो मानो बेदिनो बाजारफोराव थांनो मानो बिदियाव फैनो मोनोब्ला गोजोननाय मोनो आरो ओ फिसाफोरनो गाननाय जोमनाय फरायहोनो मोजां मोजां होनो हायोब्ला मोजां मोनो गोजोननाय मोनो गाननाय जोमनायखौबा खृष्टमास फैयोब्लाबो गाननाय जोमनाय मोजां होनो रोङाब्ला जोबोद दुखु मोनो बेनिफाय गाननाय जोमनाय गोदान गोदान होनो हायोब्ला रंजानाय मोनो ओंखायनो आङो दुखु मोनो आरो ना जेबो होनो हायाब्ला मायाबा न'खरावहाय थाखा फैसा गैयाब्लाबो दुखु मोनो फैसा थाखा दांनो मोनाब्लाबो फिसायफ्रा हरनो रोङाब्ला मायाब्ला बिदिब्लाबो रागा जोंनाय मोनो आरो बेखायनो आङो दुखु मोनो जेरावबो थांनो ओंखारनो मोना बिनि थाखाय दुखु मोनो आरो